ہم لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو پچھڑا ورگ کہلاتا ہے پچھڑی آبادی ہے جہاں نقل و حرکت کے وسائل بہت کم ہیں اور لوگ وسائل ڈھونڈتے بھی ہیں تو بڑی مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں اور اس کی قیمتیں زیادہ لیتی ہیں اس کا بھاڑا زیادہ لیتا ہے اور ہماری آبادی سے شہر دور ہے اور ہم ہم لوگوں کو جانے میں دشواری ہوتی ہے اس پہ حکومت بھی نگاہ نہیں دے رہی ہے کہ ان گاؤں والوں کو ان دیہات والوں کو شہر سے جوڑا جائے نہ سڑک اچھے ہیں اگر سڑک جہاں بنی ہوئی ہے تو وہاں سرکاری گاڑیوں کا کوئی سویدھا نہیں ہے پرائیویٹ گاڑی سے آنا جانا ہوتا ہے جس میں پیسے زیادہ لگتے ہیں بہت ساری دشواریاں ہیں اور شہر اور قصبے کے جانے کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے اگر کسی کو شہر کسی کام سے جانا ہے تو پہلے اپنے جیب ٹٹولتے ہیں پھر جا کے وہ جاتے ہیں اس لیے کہ آنے جانے میں اچھے اچھا خاصا خرچ لگ جاتا یہی اگر سرکار اس پہ دھیان دیں ہر آبادی سے عجرعلاقے سے سرکاری بسیں سرکاری گاڑیاں چلا دیں تو اس میں امید ہے کہ جو ہم ایک طرف سے جانے کا بھاڑا ہے اسی میں ہم آ جا سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں اس لیے ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس آبادی کے لیے دھیان دیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی شہر یا قصبوں میں جانے کی سہولت دستیاب ہو